ہاں ہیلو میٹ دکان سے بات ہو رہی ہے

کہہ رہے ہیں میٹ دکان سے بات ہو رہی ہے کل آپ کے یہاں سے گوشت لے گیا تھا آپ بہت خراب گوشت دے دیئے تھے لگتا ہے ایک ہفتے کا گوشت دے دیئے تھے آپ یہاں سب چلا رہے ہیں گھر پہ آپ لگ رہا ہے ایک ہفتے لگ رہا ایک لگ رہا ایک ایک ہفتے سے آپ رکھے ہوئے تھے گوشت وہی گوشت دے دیئے ہیں آپ تو تازہ فریش تازہ فریش جب گوشت تازہ فریش جب گوشت بنتا ہے تو پھر ایسا پھر کیوں ہوا جب مہک رہی ہے گوشت ایک دم نہیں تازہ اگر بنتا ہے تو پھر کیسے ملا ہم کو گوشت ایسا مہکتا مہکا ہوا گوشت پورا خراب گوشت ہے آپ اس طرح کیوں بیچتے ہیں گوشت تازہ بنا کے بیچا کریئے ایسا ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے ایک ہفتہ کا گوشت بنا کے آپ دے دیک تو گوشت اتنا مہنگا ہے ہم لوگ کے ادھر تو چھ سو روپئے ملتا ہے آپ سات سا سات ساڑھے سات سو بیچتے ہیں ہم لوگ کے چھ سو چلتا ہے

دو کلو لیے تھے اچھا دوسرا گوشت دیجیے گا آپ اس کے چکر میں اس کے بعد اچھا ٹھیک ہے ہم آتے ہیں آدھا ایک گھنٹہ میں اس کے بعد آپ کو اس کے بعد آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی آتے ہیں